आ हॅलो हय हय तुमचें नांव कितें खंयच्यान उलयतात तुमी आ हा हा आ हय हय हय आमी लग्न प्लेनिंग आमचो हॉल हॉल आसा हांगाच लागीच थंय तुमी किंवा तुमकां जाय तो हॉल घेवन तुमी आमकां सांगपाक शकता आमी प्रि वेडिंग शुटिंग करतात ब्रायडल मेकअप आसता मेंदिचें ये आसता आमचें आनी हॉलाचे डेकोरेशन आनी तुमकां जेवण जाय जाल्यार तुमी आमच्या कडल्यान घेवपाक शकता ना जाल्यार तुमकां जाय तशें तीनशें चारशें लोकांची आमची हॉलाची कॅपेसिटी आसा तुमकां जाय तशें तुमकां दोनय जाय जाल्यार दोनय मेळटा वेजय मेळटा नॉनवेजय मेळटा आता तें फक तेजी प्रायज फक्त लोकांचेर डिपेंड आसता एक जेवणाची थाळ थाळी शंबर रुपया हय हय मेंदिचें हय तितूनच पॅकेजान येता तें सगळें बरें तें आसा हय आता ती हेरस्टायल तुमी दिवपाक शकता ना जाल्यार आमचें कोण आसा ती तेंका जाय ती करतली

एक मेंदी म्हळ्यार ब्रायडलाचे एक पांच हजार आनी बेश्टी एक एक हात शंबर रुपया

आनी काय ना इतलें हय हय हय तुमीच फक्त तुमी जागो आनी तुमकां कसले डेकोरेशन जाय तें सांगपाचे आमकां आमी करता धा हजार हा बरें तुमच्या बजेटान बसता तशें आमकां सांगात हा बरें हय हय ट्रान्सपोर्ट आसा आमकां नाका नाका नाका आमी येता फक्त तुमचो एड्रेस आमकां दियात बरें बरें